हेलो वृंदावन ढाबा से बात कर रहे हैं जी मैंने आप के यहाँ से खाना ऑडर किया है खाना मंगवाया है तो मुझे जानकारी चाहिए थी कि क्या मेरे घर पहुंचते तक वह खाना गर्म रहेगा क्योंकि मुझे गर्म खाना चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि आप इंसुलेटेड बैग और कंटेनर जैसे उचित पैकेजिंग के द्वारा वो खाना भेजा जी हाँ मैं लगभग मेरे आप के भोजनालय से मेरा घर तीस मिनट की दूरी पर है तो उन तीस मिनट में खाना कहीं ठंडा ना हो जाए जी इसीलिए मुझे उस सिलसिले में आप से बात करनी थी और आप को बताना था कि कृपया कर उसको इंसुलेटेड बैग में भेजें ताकि वह ठंडा ना हो जी बाक़ी तो मैंने पूरी डीटेल्स इससे पहले दे दिया है आप जल्दी से जल्दी मेरा खाना भिजवा दीजिए जी मैं पेमेंट भी कैश ऑन डिलीवरी करूँगी जी जी ठीक है धन्यवाद